ہیلو چاند بھیا بول رہے ہیں بولیے ہم کو فلائٹ پکڑنا ہے دربھنگہ سے تو ابھی آپ چلیے گا رات میں تین بجے ہے فلائٹ ہاں ہاں ہم وہی بول رہے ہیں دربھنگہ جانا ہے فلائٹ پکڑنے کے لیے ہاں وہ تو کرایہ بڑھایا جتنا ہوگا آپ دیکھ لیجیے بولیے کتنا لگے گا چار ہزار پانچ سو ہاں تو دے دیں گے ہاں اکیلے ہیں ہم اکیلے ہیں کون سا روڈ سے جائیے گا او بلوا پلا دے کے جائیے گا کیا ہاں تو چلیے نا ٹھیک ہے تو آئیے آپ گاری لے کے نہیں نہیں او سب کی پریشانی نہیں ہوگی آپ آئیے پیمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا نیں نیں آپ دقت مت لیجیے پیمنٹ ہو جائے گا ہاں ہاں رات میں تین بجے نکلنا ہے ہاں تو ہم کال کر دیں گے آپ کو ہاں تو وہی تو ہم بھی بول رہے ہیں نا تین بجے نکلنا ہے تو آپ ڈھائی بجے پہنچ جائیے ہاں تو آئیے نا جی یہاں نکلنا ہے تین بجے وہاں کا فلائٹ چھ بجے پہ تو رات میں نکلیں گے سویرے تین گھنٹہ دو گھنٹہ تو لگتا ہی ہے جانے میں ہاں ٹھیک ہے کرایہ ورایہ دیکھ لیں گے سب کو آپ کو اور نقد پیسہ دے دیں گے وہیں پہ ہاں فلائٹ پکڑنے سے پہلے آپ کو پیمنٹ وومنٹ سب مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے آئیے آئیے آئیے ٹھیک ہے تین بجے آئیے گا